ہمارے گاؤں میں یہاں کیڑوں کے کاٹنے سے بہت ساری ایسے تکنیک ہیں علاج ہیں جس سے بہت زیادہ حد تک صحیح ہو جاتا جیسے کوئی کیڑا کاٹ لیا یا کوئی سانپ کاٹ لیا یا بچھو کاٹ لیا بہت ساری ایسے کیڑے ہیں جو کاٹنے سے بہت زیادہ درد بھی کرتے ہیں اور زہر بھی بنا دیتے ہیں جیسے سانپ ہو گیا زہر اگلتا ہے اس سے جو ہے نا بہت سارے بیماریاں ہو جاتی ہیں اور جہر کو اگر اگر علاج کے لیے کیا جائے تو علاج میں جہاں اگر سانپ کاٹ رہا ہے تو سانپ کی جگہ پہ جہاں کاٹا ہوا جگہ ہے وہاں پہ جا کر کے ہلدی لگا دیا جاتا ہے چونا لگا دیا جاتا ہے پرانے زمانے میں ایسا ہی کیا جاتا تھا اور اب بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہی کیا کرتے ہیں اس سے جو ہے بہت حد تک صحیح بھی ہو جاتا ہے اور ایسے ایسے اور بھی یہاں ہیں جو زیادہ یہ داں درد کرتے ہیں جہر نہیں ہے ان میں جیسے مدھو مدھو مکھی ہو گئی وہ کاٹتے ہیں بہت زیادہ درد کرتے ہیں تو اس میں بھی جو ہے کچھ نہ کچھ کیا جاتا ہے اور اس میں جیسے کہ یہ ہو گیا لوہا لگائیں رگڑ دیا جاتا ہے کہ نا لوہا رگڑنے سے آئرن جو ہوتا ہے آئرن اسی کو لگا لوہا رگڑنے سے اس میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا بہت حد تک صحیح بھی ہو جاتا ہے اور ہم بھی ایسا اپچار کر کے دیکھے ہیں جو اتنا صحیح ہو جاتا ہے اور اس میں بہت سارے استعمالات ہیں جو کرنے چاہیے ہمیں بھی کرنے چاہیے اور آپ کو بھی کرنے چاہیے جو گھر کے جو ہے کام جو ہے اگر کسی بھی طرح سے کوئی سا بھی کیڑا کاٹ لے کوئی سا بھی کیڑا ابھی پہلے سنے تھے کہ کوئی سا بھی کیڑا کاٹ لیا جاتا تھا تو اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں لا آئرن لا آئرن تھا ہلکا ہلکا وہاں پہ رگڑو اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے اور ایسا سنے تھے بھی اور ابھی بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم استعمال کر کے بھی دیکھے ہوئے ہیں ایسا ہو جاتا ہے ریئل میں ہے کہ ٹھیک ہو جاتا بہت حد تک ٹھیک ہو جاتا ہے تو ایسا آپ کو بھی کرنا چاہیے اور ہم کو بھی کرنا چاہیے تو کیڑا جو ہے جیسے اور بھی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن میں ہلدی لگا دیا جاتا تھا چونا لگا دیا جاتا تھا چونا میں بھی بہت سارے یہ ہیں جو ٹھیک ہو جاتا ہے چونا لگانے سے ہلدی چونا ایک ایک ایک جگہ ملا کر کے اس کے بعد کر دیا جاتا تھا لگا دیا جاتا تھا اس میں ٹھیک ہو جاتا تھا کہ کیڑا کوئی کوئی سا بھی کیڑا کاٹے یا کچھ بھی کاٹے تو اس سے ٹھیک ہو جاتا تھا کہ درد نہیں کرتا تھا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ایسی اور اس میں جو ہے زیادہ یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ انفیکسن کا ڈر ہو جاتا ہے یا یہ کہ وہ اس میں یہ کٹ جائے گا وہ کٹ جائے گا وہ وہ ساری چیزیں ڈر نہیں رہتی ہیں گھر والے کاموں میں جو یہ سا چونا اونا میں سوچتے ہیں کہ یہ یہ کر دے گا وہ ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے ایسا نہیں ہوتا ہے اور صرف یہی اسی میں ایسا نہیں ہوتا اور گھریلو جو ہے گھریلو نیم سب جو ہے اس میں کیا جاتا ہے ایسا گھر میں جو ہمارے دادا پردادا بھی ایسے کرتے تھے اور ہم سب بھی دیکھ رہے امی ابو کو بھی دیکھ رہے ہیں کیسا کرتے ہیں تو بہت سارے چیزیں بہت ساری باتے ایسے ہے جو پہلے جو چل رہی تھی وہ اب بھی چل رہی ہے اور اس سے پہلے جو چل رہی تھی بہت سارے ماں بہت بہت زیادہ زمانے میں ایسا ہوا کیا جاتا تھا اور اب بھی ایسا ہی کیا جاتا ہے لیکن وہ اتنا حد تک ٹھیک بھی ہے بہت حد تک ٹھیک ہے جی ہم بھی کر کے دیکھے ہوئے ہیں تو بہت حد تک ٹھیک ہے ایسا ہی آپ سبھی کو کرنا چاہیے اور ہم کو بھی کرنا چاہیے اس کے لیے بہت بہت بہت یہ بہت بہت بڑا فائدےمند ہے یہ چیز